हमने एक कुर्ती खरीदी थी चकियाँ से पर वह बहुत खराब निकल गई दुकानदार ने इतना बना सना कर हमको दिया की ले जाइए बहुत अच्छा है इतना पैसा भी ले लिया महँगा हमको दे दिया पहने जिस जैसे धुलें एक ही धुलाई में उसका कलर पूरा गिर गया दोबारा पहनने लायक नहीं रह गई वह इतनी खराब कुर्ती दे दिया बेकुफ़ बनाकर हमको दे दिया की ले जाओ अच्छा लगेगा और अच्छा निकला नहीं इसीलिए लेने का मन नहीं करता अब कुर्ती उनके दुकान से अब हम जाएँगे नहीं कुर्ती लेने हमको बेकुफ़ बनाकर कुर्ती दे दिया है एकदम खराब मेरी कुर्ती पैसा चला गया हम पहने इतनी शौक से उसका कलर लिए थे पूरा कलर गिर गया पानी में डालें तो कोई दोबारा पहन नहीं सकते उसको पहनेंगे तो सब कहेंगे कहाँ से लिए इतना खराब कुर्ती पुराना निकाली हो क्या इतना खराब कुर्ती है वह इतना बुरा लग रहा देखने में महँगा भी दिया हम लेकर पछता रहें पता नहीं कहाँ से उसके दुकान पर पहुँच गए थे हम पूरा खराब